हमारी जैसी ट्रेन च सफर कीते दा में अस पैह्ली बार जेल्लै में ट्रेन च में बैठेआ हा मिगी बड़ा डर लगदा हा कि एड्डी बड्डी रेलगड्डी ऐ अस उस टाइम छोटे छोटे होंदे हे ते मेरे दमाग च इक सोच आई कि एड्डी बड्डी रेलगड्डी एह्दे बिच्च कि'यां चढ़गे इक्को रोड पर चलदी कन्नै सिद्धा सिद्धा ओह्दी पटरी इ'न्ना सारी पटरी हैं ओह्दे पर एड्डी बड्डी रेल चलदी कन्नै बड्डे बड्डे जिसलै असें पुल दिक्खे पुल टप्पा दी कन्नै एड्डी भारी रेलगड्डी ते इन्नै बड्डे पुलै पर थल्ले दरेआ बगदा डर लगदा पर जिसलै गड्डी च बैठे बड़ा मज़ा आया रेलगड्डी च ते अस रेल च जिसलै बैठे बड़ा मज़ा आंदा ई रेल च तुस दिक्खी सकदे अलग अलग प्हाड़ी खेत्तर दिक्खने गी मिलदे जंगलै जंगलै रेलगड्डियां चलदियां इ'न्ना शैल लगदा पर एह् होंदा कि रेलगड्डी च बैठना ते ठीक ऐ पर में अपना ऐक्सपीरियंस कि तुआनू सनां कि रेलगड्डी च मिगी बड़ा ज्यादा डर लगदा कि के उद्धर बड़े चोर होंदे असें समान साइड पर कि'यां रक्खना बिंद क अक्ख लग्गी ते समान गेआ कुछ गुंडागर्दियां होंदियां रेल च हैना ते तुस में जदूं में फर्स्ट टाइम रेल च बैठेआ हा ते में वैष्णो देवी गेआ हा कठुआ टू वैष्णो देवी ते जिस टाइम में सैकेंड टाइम रेल च बैठेआ में हरिद्वार गेआ ते हरिद्वार जिसलै अस गे ते मेरा जेह्ड़ा में सोई गेआ में फोन साइड पर रक्खेआ मेरा फोन गै गुआची गेआ एह् सच्ची गल्ल ऐ मेरा फोन गै गोआची गेआ उस टाइम ते इस करी मिगी रेल च थोह्ड़ा बैठना अट पटांग लगदा बस ठीक होंदी कन्नै रेल च तुस दिक्खी सकने ओ कि लाइट आफ होंदियां हर इक रातीं बरातीं रेल चलदी गड्डियां बी वैसे रातीं चलदियां पर रेल च बैठना

फिर जिसी टाइम में ते इ'यां ट्रेन उप्पर ट्रेन च जेह्ड़ा ऐ दो तिन्न बारी गै सफर कीता ज्यादा निं कीता उसदे बाद अस ट्रेन च गे हे अंदर बैंगलोर गे अहें मे अपने भाई कन्नै उं'दी उद्धर ओह् ऐ कंपनी ऐ ओह्दे बिच्च गेआ हा ते उब्बी बड़ा सोह्ना लग्गेआ मिगी कन्नै ते ओह् बी बड़ा सोह्ना लग्गेआ मिगी ट्रेन च जाना अज्जकल ते बड़ी सारियां ट्रेन्स बड़ी अच्छी अच्छी फेस्लिटिस न ट्रेन च पर में कुछ साला पैह्लें गेआ ही कुछ साल पैह्लें दी गल्ल में थुआढ़े कन्नै शेयर करी ना ते हून कोई गल्ल निं में ट्रेन च निं जां मिगी पता बी निं ऐ ट्रेन दा हून कि पैह्लें जिस टाइम में फर्स्ट टाइम गेआ में उस टाइम में निक्का होंदा हा बड़ा मज़ा आया हा ट्रेन च पर डर बी लगदा कि इ'न्नी बड्डी बड्डी रेलगड्डी ऐ निक्की नेही पटरी पर चलना कि'यां उतरगी ऐ ना होंदा ई ऐ ऐ ना जेल्लै फर्स्ट टाइम करगे ते फिर ज्यादा ज्यादा डर बी लगदा थोह्ड़ी जेही मतलब

ते अहें दिक्खने कठुआ जन्ने ते पच्चासी नब्बे किलो मीटर ते ओह् रोड ऐ ते इ'यां बी ते मोड़ कट्टी कट्टी कट्टी इ'यां सप्पै आंह्गर इं'या इं'या कट्टने मोड़ साढ़े इद्धर बसोह्ली तगर ट्रेन होनी चाहिदी है ना ट्रेन होंगी तां अस इज़ली ट्रेवल करी सकने मज़े दे आई जाई सकने है ना वैष्णो देवी आह्ली साइड तुस जाओ ट्रेन च इ'न्ना मज़ा आंदा कि इन्ने अदभुत इ'न्ने खूबसूरत नज़ारे दिक्खने गी लभदे कि दिक्खियै गै मन बोलदा कि बस अस दिखदे रेहियै दिखदे रेहियै ते साढ़ी वैष्णो देवी में ट्रेन च जाना में इस साल बी नवरात्रें च वैष्णो देवी जाना हून नराते पेदे न में कोशिश करनी कि ट्रेन च गै वैष्णो देवी पुज्जां होर उ'नें खूबसूरत नज़ारें गी दोआरै गै दिक्खी सकां